मतलम की हम पढ़ली मतलम की सातमाँ आठमाँ तक लेल पढ़ली ओकरबाद बाप मतारी शादी कर देलै शादी करके शादी बियाह करके अपना घरे चलि अइली घरे आके मतलब की दूल्हा है तऽ अपना झगड़ा झूगरी मारा पिटी ई सब करै लगलै मतलब की अप्पन जिन्दगी मतलब की एकदम अथी हो गेलै मतलब की अभी है तऽ हम अपना कैसियो अथी कर उर के घरमे झगड़ा झूगरी चाहे कुछो करके अपना घरमे रहली कोइ बोली बात करलक झगड़ा झूगरी करलक कोइ सँ कोनो अथी नहि करली अपना की उ अपना है तऽ उ अपना अथीमे रहलक उसे कोइ दिक्कत उक्कत है तऽ कोनो बोल चाल चाहे कुछो अपना कोनो बातके दिक्कत बोललक चाहे अथी उथी करलक ओकरबाद है की अपना दुःख सुख है तऽ कोइ बात है तऽ सुनै लेल बोलली तऽ कोइ बातके अथी नहि करलक ओ अपना दिमागसँ अपना कोनो काम करलक मतलम की कोइ बच्चे उच्चे कुछो अथी करलक तऽ कोइ बातके अथी नहि करलक की हँ कथी कऽ रहल अइ नहि कऽ रहल अइ घरमे कोइ काम धन्धा है चाहे कुछो है तऽ कोनो ओकरा अथी नहि पड़लक की हँ कोन समहार लए बीबी कहि रहल है की ई सामान कर ली चाहे उ सामान कर ली ओकरा कोनो फरक नहि है की हँ शादी बियाह कर लेली तऽ आदमी सोचके चलै छै अभीके जमानामे एक तऽ बाप मतारी छोड़ि जाइ छै लेकिन बीवी नहि छूटै छै लेकिन अभीके जे कहलकै पहिलका आदमीके अभियोके आदमी रखले है की ई बाप मतारी कोची है बाप मतारी के तऽ चिन्हबे नहि करै छै कनिआँ कोन अथीमे है अभी कनिओके है तऽ कोनो वैल्यू नहि करै छै कोनो कोनो अइसन मतलब की औरत है की घर छोड़िके मतलब की एगो कथी दुगो तीनगो शादी करि लै छै लेकिन कोनो अइसन आदमी रहै छै कहै छै ई दुगो तीनगो शादी करैसँ कथी होइ छै जे नसीबमे लिखल रहै छै उ तऽ हेबे करै छै उ सब उपरवला के है उपरवला जे लिखिके भेजै छै ओकरा कोइ अथी करि नहि सकै छै ओकरा है की अपना कैसियो दुःख सुख काटिके अपना ससुरारमे रहैके पड़ै छै आब रहिके ईहाँ है तऽ अपना सबकुछ तऽ ससुरारेमे आदमीके करैके पड़ै छै मायके तऽ कथी चारि दिना लागी है चारि दिना कोइ दुःख उख कटली तऽ अपना माइ बोलल ई चलि आ ना चाही ई सामान कर न हुवाँ जाके कोची होतै दिक्कम सिक्कम है तऽ अपना ससुरारेमे ने सबकुछ होतै ओकरबाद है की अपना कोइ दिक्कत है सिक्कत है तऽ भाय है चाहे कोनो है अपना आएलक देखलक सुनलक अपना चलि गेलक अपना अथी करलक उरलक ओकरबाद है की